भइया नमस्ते और ठीक है भाई हमारे यहाँ जो है शादी पड़ा है हमको जो है रूम का पेंट कराना है बताइए सर जो घर घर है उसी को पेंट करवाना है फूल छपवाना है अच्छी सुविधा करना है जो ताकि जो आए देखे ताकि लगे कि कोई जो है कुछ काम हुआ घर हमारा यहीं पे है नाम है अदारी

ठीक है आप आप आप बता दीजिए जो है कितना लगेगा क्या लगेगा सुविधा बता दीजिए रंग चलिए ठीक है जि एक गणेश एक गणेश का फोटो बनवाना है उसके बाद फूल छपवाना है और शुभ लाभ यही सब बनवाना है और घर को अच्छी तरह से जो है पेंट करना है हाँ हाँ हाँ वही दस किलोमीटर ठीक है हम लोकेशन वगैरह सब भेज देंगे आपके पास लोकेशन वगैरह भेज देंगे वो आप दाम उम नहीं बताएँ आप आप दाम उम नहीं बताएँ दाम नहीं बताएँ आप कितना पैसा लेंगे कितना नहीं आप ये सब अरे यार अरे यार ठीक है भईया दीवाल दीवाल में भी चिप छिपवाना है जो बढ़िया जो है पेंट छपवाना है

अरे भईया थोड़ा कम कर दीजिए

ठीक है ठीक है ठीक है तो हमको जो है छत में छत छत के छत के नीचे जो है दीवाल है ऊपर तक वहाँ भी छपवाना होगा तो सब सब बता दें कितना होगा उमेश कुमार यादव नहीं नहीं कुछ नहीं जो होगा हम लोकेशन आपके पास शेयर कर देंगे उसके बाद फिर इन्फॉर्म करना बताएँगे